हाँ ऐसा धार्मिक कार्यक्रम है जहाँ सभी लोग जश्न मनाने के लिए इकठ्ठा होते हैं हम हाँ दादाजी धूनीवाले का मेला लगता हे वहाँ पर सभी सभी धर्म के लोग इकठ्ठा होते हैं जश्न मनाते हैं मेला लगता है अन्य क्षेत्र वगैरह लगते हैं स्टाल्स लगते है खाने के सभी लोग सभी स्टॉलों पर जाते हैं खाते हैं नाचते हैं गाते हैं इसी तरह से जश्न मानते हैं